हांवेन एक न्यूवच मोबायल घेतिल्लो आनी पळयत जाल्यार ताची मॅमरी जी आसा ती रोखडीच फूल जाताली आनी जेन्ना प्रोडक्ट घेतलो तेन्ना अशें हांवे कळवळ्यान असो घेतलो तो आनी पळयत जाल्यार दोन म्हयने जाता थंय आसा आनी रोखडीच मॅमरी फूल जावपाक लागली मागीर बॅटरी लो जावपाक लागली अशें तरेन म्हाका खूब प्रोब्लम जाले ते फोनाचे ते भशेन हँग जावपाक लागलो कोण आवाज येता म्हणून असो क्लियर म्हणजे रेंज सारकी मेळप ना एक्चुली थंयसर फूल रेंज मेळटा पूण म्हज्या मोबायलाक तशें प्रोब्लेम जावपाक लागलो कित्याक हांवे बाकिच्यांक विचारले तेन्ना ती म्हणटाली की म्हाका फूल रेंज आसा पूण म्हाका सारकी मेळत नाशिल्ली एक पॉयंट दोन पॉयंट पॉयंट मेळप आनी सारके उलोवपूच जायनाशिल्ले डिसकनेक्ट जातालो फोन परत परत अशें तरेन म्हाका ह्या फोनाचो असो खूब अशें प्रोब्लेम्स जे आसा ते म्हाका मेळ्ळे आनी सांगपाचें म्हळें जाल्यार क्लियर येनाशिल्ले कितें कितें हांव कॅमेरा ऑन करून जर कितें फोटो काडपाक जाय म्हाका जाल्यार तो क्लियर फोटो येनाशिल्लो असो ब्लर कसो इवन जेन्ना हांव म्हजे कितें नोट्स बी ते म्हाका क्लिक करपाक जाय आशिल्ले जाल्यार ते ब्लर कशें येताले तर हे सगळे प्रोब्लेम म्हाका जाले मोबायला खातीर